یس سر کون تو کہاں سے بات کر رہے ہیں سر اچھا سر دستیاب پتہ اچھا سر تو تو سر کتنا لون چاہیے ہوگا آپ کو سر پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا آپ لون کتنا لینا چاہ رہے ہیں ٹین لیک آپ لون لینا چاہ رہے ہیں تو سر میں جان سکتا ہوں آپ یہ ٹین لیک لون کس لیے لینا چاہ رہے ہیں یہ کچھ انکوائری ہوتی ہے ہماری کمپنی کی طرف سے جو یہ سب ضروری چیزیں ہیں وہ مجھے جاننا ضروری ہے تو اِسی لیے اوکے سر میں بتاتا ہوں تو سر اگر آپ ٹین لاکھ لون لینا چاہ رہے ہیں تو اُس کے لیے آپ کا لون مل جائے گا اُس میں تھوڑا ٹائم لگے گا سر آپ کو پین کارڈ اور آدھار کارڈ اور اپنی پاسپورٹ پاسپورٹ سائز فوٹو دو فوٹو چاہیے ہوگی اُس کو آپ میرے آ میرے پاس آ کے سبمٹ کرنا ہوگا اور پھر اُس میں دس سے بارہ دِن کا سمعے لگتا ہے تو آپ کو آیا وہ لون یہاں سے وہ کر دیا جائے گا نکال دیا جائے گا اور پھر اُس کے بعد آپ کو ہر یس سر بولیے ویسا کچھ نہیں لیکن سر آپ کو تھوڑا ہے آپ کے کچھ پرائیوٹ کاغذات ہوں گے جو یہاں سبمٹ ہوں گے ایچ ڈی ایف سی کے یا پھر کوئی پراپرٹی کاغذ وہ سبمٹ کرنا لازم یہاں ضروری ہے سر اِسی وجہ سے آپ کو لون ملے گا اُسی کے اوپر ملے گا آپ کو لون اور اس میں آپ کا بیاض رہے گا تھرٹی تھُرٹی تھری پرسنٹ آپ کا بیاض رہے گا مطلب آپ کو یس سر اور ہر مہینے آپ کو قسطیں سبمٹ کرنی ہوگی یہاں پر بینک میں جی یہ ہاں اسٹالمنٹ میں ملے گا یہ یہ تقریباً دو سال کا رہے گا دو سال تک آپ کو سبمنٹ کر سکتے ہیں